आठ जानेवारी सतराशें पंच्चावन तेवीस एप्रिल एकोणिशें सत्याशीं अठ्ठावीस सप्टेंबर एकोणिशें बात्तर अठरा ऑगस्ट सोळाशें सतरा सात जुलय एकोणिशें णव्याण्णव